मामा मामी अशें मावशी मावश्या भाई भाभी वयनी दादा आज्जी आजो बाय बाबू मावशी दिदी ताई भैया नाना नानी चाची चाचा मामा मामी काका काकी अण्णा अम्मी अप्पा अप्पी